ओंख्रि ओंखाम बिदि संनाय होनाय माने होननानै बुङोब्ला फ्राय रोंगौयानो आरो ऐसे रोंजोबोखौनो बुंजायो बर'नि जोंनिया एथ'ग्राबबो बिदि मस्ला मस्लि होफबनानै संग्रा बिदि नंखाया आरो जाखायाबो बांसिनानो आरो बेबायदि संनाय मानायावहाय आङो बांसिनानो बर'नि जोंनि जे बर'नि दिस बेखौहाय एसे साबसिन मोनो आरो जेरैहाय अनला नार्जि संनाय बेफोरबादि सबाय बेफोरबायदिखौहाय ऐसे साबसिन मोनो जेरै अनला दाव अमाजों नार्जिजों सबाय दाव बेदर नङाबाबो सबाय अमा आथें बेबायदि आरो दङ गोबां संनो रोङो संनो गोरोंखौनो बुंजायो खिन्थुबा बेफोरखौहाय साबसिन मोनो आरो बेफोर आरो उन्दैनिफ्रायनो जों नुबोनाय उन्दैनिफ्रायनो मोनजाबोनाय थ' गावबा गाव काल्चारावहाय गावबा गाव ट्रेडिसनेल फुडसफोरखौहाय ऐसे साबसिन मोनो आरो आरो बेफोरखौहायथ' जों बार बार मोनजाबाय थानाय जाया नालाय माखासे अकेस्नसफोराव माबाफोरावहाय बेबायदिखौ संनाय आरो एखनबा न'वावहाय संनाय मानाय बेफोरावहाय नुनानैहायनो सोलोंनानैहाय ओरैहाय गावबा गाव मोजां मोननानै संनाय संनानै जानाय बेफोरखौहाय गावबा गाव खालामनानै लानाय बेबायदि आरो